आं जी आं जी दित्ते नेईं बच्चे जादै सलेब्स ऑलमोस्ट कम्पलीट होई गेदा जेह्ड़े चार कोर्स न ओह्दे चा तीन कम्पलीट न जेह्ड़ा चौथा कोर्स ऐ फोर जीरो फोर लॉस्ट इक्क यूनिट ऐ थोह्ड़ा रेही गेदा ओह्बी करवाई देना ऑलमोस्ट करवाई देना हून इंटरनल असाईनमेंटां हियां जेह्ड़ियां ओह् मिगी टैम निं लग्गेआ उस करी में थोह्ड़ा नेईं कराई सकी ते तुसी ते जेह्ड़ा करवाये दा ते उसी रीपिट करो ते दिक्खो ते आना फिर तुसें कॉलेज़ ते फिर में करवाई ओड़नी आं जेह्ड़ा इक्क यूनिट बचे दा ऐ इंटरनल जेह्ड़े न इक्क ते होई गेदा ते जेह्ड़ा इक्क दौ बचदा ऐ ते ओह् दिक्खने आं कदूं तगर देना ऐ कल्ल कॉलेज़ आइयै डिसकस करी लैन्ने आं